मछुआरा के पास रहता है नाव उ वो जो होता है तख्ता वाला उससे वो पकड़ता है मेरे पास बोट रहता है उससे हम पकड़ते हैं बहुत सारे पास जिस जो जैसा व्यवहार का आदमी होता है उ वो वैसा ढंग का पकड़ने का व्यवस्था रखता है बहुत बड़ा आदमी बड़ा बड़ा जहाज रखता है हम गरीब आदमी हैं तो बोट रखेंगे या तख्ता वाला जो नाव होता है उससे हम मछली पकड़ेंगे और मछुआरा जो होता है वो तो बेचारा मछुआरा ही है वो तो जैसे में पकड़ता है वो तख्ता वाला नाव होता है वो ऐसे ऐसे कर के पकड़ लेता है तख्ता वाले नाव से वो पकड़ता है हम लोग तो बोट से पकड़ते हैं मछली मच्छर मछली को नदी में जाते हैं बोट से उसको लेकर वहीं पर पकड़ते हैं मछली बड़े आदमी और बड़े दिमाग के होते हैं वो बड़े बड़े नाव रखते हैं हम तो बोट होता है और तख्ता का जो नाव होता है वही सब यूज़ करते हैं गाँव शहर में और क्या होता है उतना बड़ा व्यवहार जैसे पूंजी में होता है नहीं तो छोट मोट तख्ता वाला नाव रखता है उसी से पकड़ते हैं हम सब मिल कर नाव से दो चार गो मिल जाते हैं लड़का चलते हैं जाते हैं नदी में पकड़ते हैं मछली और उसके बाद और मछुआरा बेचार तो वो छो बड़ा छोट वाला जो नाव होता है वो ले लेता है उसी से पकड़ता है हम सब तो बड़ा वाला नाव रखते हैं बोट हो या और सारी बा नाव होती है जो उसी से हम सब पकड़ते हैं बढिया पकड़ होता है हमको सबको वो बोट में बेहतरीन से बेहतर सुविधा मिलता है हमको सबसे एक नम्मर पर रहते हैं हम सब और मछली पकड़ने में भी मज़ा आता है वो एक से एक बेहतरीन बेहतर होता है नाव वोट वाला और ये तख्ता वाला भी बढ़िया रहता है देहाती में एक नम्मर तख्ता वाला नाव लोग मानते हैं उसको बढ़िया से बढ़िया कौन करता है तख्ता वाला नाव भी वो पसिन्जर भी ले जा सकते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं वो नाव से मछली पकड़ें या और कुछ